भुरग्यांक कोंकणी भास शिकोवपाची गरजेची आसा कित्याक आमी कोंकणी भास आसा ती गोंयांत आमी चड चड अशे लोक आमी दुसरे कडेन उलयतात आनी गोंयांत रावले म्हणटकीर ती आमची मातृ मातृ भाशा आसा तो आमी सगळे भुरग्यांक कोंकणी भास कळपाकूच जाय सो ती भास आसा ती म्हाका दिसता ती आमी सगळ्यां भुरग्यांक ल्हान व्हडल्या भुरग्यांक ती शिकोवपाची गरज आसा आनी कित्याक म्हणल्यार ती भास आसा ती आमी आमच्या गोंय भरा आमी सगळे कडेन वचून ती उलोवपाक शकतात ती आनी ती शिकपाची कांयच चड अशें त्रास काडपाक पडना तें आमी सगळे भुरगेपणा सावन शिकले म्हणटकीर ती आमची भाशा आपुणूच आमचे भितर निर्माण जाता आनी ती भाशा शिकली म्हणटकीर आमकां सगळे कडेन ताचो खंय खंय वापरपाचे आसा थंयसर आमकां वापरपाक मेळटा जे लोक गोंयांत रावतात तेमकां कोंकणी शिकपाची ही एक अट घालपाक जाय सरकारान आनी शिक्षणाच्या माध्यमांत सुद्दां कोंकणी भास आसा ती सगळ्यांक एक विशय म्हणून स्कुलांनी तशेंच कॉलेजीनी घालपाक जाय